हं ज़्यादातर छोटे बिजनेस में तो हमारे दिमाघ में सबसे पहले वही आता है जैसे परचुनिया वग़ैरह की दुकान होती है अपना खाद्य छोटा मोटा मतलब अपना दुकान खोलकर खाद्य सामग्री बेचना यह आटा वग़ैरह का बेचना ये सारे हमारे छोटे बिजनेजे़ज़ में आते हैं लेकिन मुझे जो ख़ास बिजनेस लगता है क्योंकि मैं एक कॉमर्स इस्ट्रीम से हूँ तो मेरे को अकाउंटिंग और यह जी एस टी इनकम टेक्स वग़ैरह में थोड़ा ज़्यादा वह है अपना लगाव है इंट्रस्ट है तो इसकी वजह से मुझे जो सबसे ज़्यादा रोचक काम लगता है वह मुझे सी ए फ़ाउंडेशन में ऑडिट का काम लगता है क्योंकि इससे हमारी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है और हमें अपने जैसे पैसों के बारे में अच्छा पता चलता है कि हमें किस प्रकार से अपना वर्क करना चाहिए हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए हमारा अमाउन्ट कितना होना चाहिए और हमें किस तरीक़े से पेमेंट करना चाहिए जिसे हमें आगे भविष्य में दिक़्क़त ना हो और हमें किस किस प्रकार से अपने मतलब वह वेवसाय को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या तरक़ीब लगानी जैसे कि अपना बाउन्डिंग है अपने क्या बाउन्डिंग होंगे हमें किन नियमों के तय कर काम करना होगा तो इस वजह से मेरे को अपने ये सी ए फ़ाउंडेशन की जो इश्ट्रिम है वह मुझे सबसे अच्छी लगती है और जिसमें अपना बहुत ही ऐसा कम्पनी का वह भी होता है रजिश्ट्रेसन पैन इंडिया का भी काम होता है बैंकिंग का भी काम होता है तो मेरे को जो सबसे ज़्यादा रुचि है वह एक सी ए फ़ाउंडेशन में है